गेलेमुङा आथिखालनि मुगानि सासे सुबुंनि जिउ दैदेनलांनायनि मोनसे गोनांथार बिजों आगोलनि समफोराव गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बुङोमोन एबा सानोमोन जे गेलेमु गेलेनानै मा जानो लेखा फराखौ मोजाङै गोसो होआलासेनो गेलेमु गेलेनायावल' जुदि समखौ बारहोयोब्ला बे गथ'आ इयुनाव मा जाहैगोन नाथाय आथिखालाव गेलेमुआ बेनि उलथायै गोबां सोलायनाय लाबोबाय गेलेमु गेलेनानै सासे सुबुङा गावनि जिउखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हाबाय गामियारि ओनसोलफोराव दासिमबो जेनदार बायास नि साननायफोरा दङ जेरै बबेबा समाजाव हिनजावसाफोरखौ बायदि गेलेमुफोरखौ गेलेनो होआ जेरै फुटबल क्रिकेट भलिबल बायदिफोरखौ दासिमबो बबेबा बबेबा गामिफोराव गेलेहोआ एबा गेलेनायफोरखौ नुवा हिनजावसाफोरखौ खालि काबादि आरो माखासे इनदर गेमस फोर जेरै चेस लुद' बेफोरखौल' गेलेनो थाखाय गामियारि सुबुंफोरा थुलुंगा होयो जेरै हौवाफ्रा गेलेयो बेबायदि हिनजावफोरखौ गेलेनो थाखाय गनायथि होआ नाथाय बेफोर साननाय एबा दैदेननायफोरा जोबोद गोरोन्थि आथिखालनि मुगायाव सासे सुबुङा गेलेमु गेलेनानै गावनि मुंखौ गोबां जौगाहोनो हायो फुटबल क्रिकेट भलिबल एथ्लेटिकस बायदिफोर गेलेनानै गावनि मुंखौ गोबां गोजौआव दावगाहोनो हायो गामियारि सुबुंफोरा आथिखालाव ओनसोलनि मोजां गेलेगिरिखौ जेब्लाबो मोजाङै गेलेनानै देरहासाद जानो थाखाय थुलुंगा होबोसै